मैंने सुबह सुबह उठ करके मैंने गया अपने छत पर तो उस पर देखा तो चिड़िया दाना खा रही फरगुद्दी जैसी थी वो दाना खा रही थी और द दा खाते खाते वो लड़ाई करने लगी अपने में चीं चीं चीं चीं करके बाज रही थी मैंने इतना क सोचा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है चिड़िया भी बाज रही है अपने दाने के लिए मन में हरियाली आ गई अच्छा सा देखने के लिए मैंने पाँच मिनट धूप में देखो बैठ कर उस पर देखा था तो उसके बाद खूब लड़ाई कर रही थी त मैं देखो अपने दाने के लिए चिड़िया भी लड़ाई कर रही है इंसान तो क लड़ाई करते हैं बाकी चिड़िया भी लड़ाई कर रही है इस दाने के लिए अपना पेट भरने के लिए लड़ाई कर रही कितना अच्छा लग रहा है उसके बाद मैंने फिर भी गया जा रहे थे रास्ते में तो देखा कि कौवे कबूत जैसे कबूतर छत प घर के ऊपर बैठी थी तो फड़फड़ा के उड़ी तो मैंने बोला कि कितना सुहाना मौसम अच्छा लग रहा है चिड़िया उड़ रही है और अच्छा से लग रही है कितना इ अच्छी लग रही हैं ये लोग तो उसमें भी जाते रहे बस में बैठ कर जाते हैं तो मने की दाना कुछ लोग दाना खिला रहें हैं मंदिर पर मंदिर पर दाना खिला रहें हैं तो चिड़िया फड़फड़ा करके खा कर दाना अभी फड़फड़ा कर उड़ती थी तो मैंने बोला थोड़ा सा भैया हम भी खिला दें इसको तो मैंने गया तो फड़फड़ा करके उड़ती थी तो फिर दाना छीटा तो वो आ कर कर खाने लगी मैंने क अच्छा से एतना दिल में खुशहाली आई है अच्छी सी देखो चिड़िये भी जीतने एँ इंसान के मने कि जे इंसान से भी ज्यादा अच्छे हैं चिड़िया बोलाती अ चली आती है अच्छे से उड़ती हैं पंख फैला करके उड़ती हैं अच्छा लगता है और उसके बाद तो फिर कोई भी जानवर होगा वो भी अच्छा से लड़ाई करता है फिर खाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था अच्छा ही बना रहता है बारिश होती है तो मौसम भी अच्छा रहता है तो वो मोर मोर भी हैं वो पंख जब उगती है बारिश हो कर के तब पंखुड़ी फैला कर मोर नाचने लगते हैं ऐसा ऐसा वो भी देखने में अच्छा लगता है कितना अच्छा लगता है इसलिए कि देखो मोर भी पंख फैला कर नाच रहें हैं गुनगुना रहें हैं अच्छा अच्छा से इतना अच्छा है हाँ और जंगल में गदहे कोई भी मना घोड़ा भया है चिड़िया भई कोई भी अच्छा से नाचते हैं गाते हैं सब कुछ करते हैं बढ़िया बढ़िया से रहते हैं या सुबह सुबह इतना अच्छा मूड हो जाता है